جی کون بول رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ جی کون بول رہے ہیں

جی جی جی جی میں پورنیہ پبلک لائبریری قیاس مارکیٹ باڑا عید گاہ سے بات کر رہا ہوں جی بتائیے آپ کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی

جی جی چوںکہ یہ اس ضلع کی مشہور لائبریری ہے اس میں مختلف موضوعات پر الگ قسم کی کتابیں موجود ہیں جی آج آپ آئیے ان شاء اللہ میں آپ کو اس موضوع پر کتاب ڈھونڈ کے دوں گا جی آپ کب آ رہے ہیں

جی ضرور میں ڈھونڈوں گا تو یہ کتابیں ضرور ہوں گی لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی دوسری کتابیں ہیں ان موضوعات پر سیرت پر ادب پر تو آپ دوسری کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں جی میرے یہاں مختلف سہولیات ہیں آپ آئیے یہاں پر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اور آپ کتابیں نکلنے نکلوانے کی بھی سہولیات ہیں لیکن اس کے لیے کچھ رولس ہیں کچھ ریگولیشن ہیں کتابیں نکلوانے کے لیے جی سب سے پہلے آپ کو اپنا آدھار کارڈ لے کے آنا پڑے گا یا پین کارڈ وغیرہ جسے اور اپنے دو فوٹوز لانے پڑیں گے اس کے ذریعے سے آپ کو کتابیں دستیاب کی جائیں گی اور اس کے لیے کچھ ریگولیشنس ہیں کہ آپ کو پندرہ دنوں میں کتاب واپس بھی کرنی ہوگی آپ اگر نکال رہے ہیں تو آپ کو پندرہ دنوں میں کتاب واپس کرنی ہوگی جی جی بالکل یہاں پر ہر قسم کی سہولیات مہیا ہیں آپ آئیں گے تو اے سی بھی ہے اور آرام سے بیٹھ کے پڑھ زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہاں پر روزانہ آئیے اور بیٹھ کر پڑھیے اور علم حاصل کیجیے یہاں پر کتابوں سے جی اور کوئی خدمت بتائیے آپ جی جی یہاں پر کینٹین بھی ہے خود لائبریری کے نیچے کینٹین ہے اور لائبریری کے باہر مارکیٹ میں بھی کینٹینس ہیں تو آپ آئیے اور آپ یہاں پر خود الگ دیجیے اور بہترین اپنا وقت کتابوں میں صرف کیجیے اور اب بھوک وغیرہ لگے تو آپ جا کے کینٹین میں کھا پی سکتے ہیں جی جی ضرور آپ آئیے آپ کی خدمت کرنے کے لیے میں چوبیس گھنٹے حاضر ہوں جی شکریہ سلام